अपना समस्तीपुरमे थनेश्वर मन्दिर छै मन्दिरमे पूजा करयके लिए जल फूल बेलपत्र अगरबत्ती सभ आदमी पूजा करय लेल जाइ छथिन वहाँ जल चढ़ा कऽ बाबाके अशीर्वाद लऽ कऽ मार्केट भी अच्छा हइ बस स्टैन्ड लग रेलवे स्टेशन हइ सभ आदमी जितना भी लोग आबै छथिन सभकेँ कहै छथिन जे मन्दिर गेलियै रहए पूजा करय लेल अहाँसभ जेबै प्रसादी उरसादी सभकिछु खरिदैके हइ माताके चुन्दरी भी वहाँ बिकै हइ सेब संतरा प्रसादी इलायची दाना ईसभ बिक रहलै वहाँ हमसभ जल लऽ कऽ सिमरियासँ थनेश्वर मन्दिरके ओर शामके सात बजे पहुँचै छियै भोरमे सोमवारीके दिन जल चढ़बै छियै अहाँसभ जा कऽ एकदम मन्दिर घूमि कऽ आबू आ शान्ति वातावरणके लिए भी वहाँपर बैठक दरबार बनायल गेलै हेँ जे बैठि कऽ अहाँ आनन्द लऽ सकै छियै मन्दिर बहुत ही अच्छा मन्दिर हइ बगलमे भी मन्दिर काली मन्दिर आर काली जीके भी दर्शन अहाँसभ कऽ सकै छियै मार्केट घुमि सकै छियै वहाँपर शादी बियाह भी होइ हइ मुड़नके गीत चलैत हइ हजाम रहै छथिन पण्डीजी भी रहै छथिन सभ आदमी मिलि कऽ सभ अपन अपन कार्य कोइ मुड़न कराबै छथिन कोइ अथी शादी कराबै छथिन कोइ बाबासँ आशिर्वाद लऽ कऽ अपना घरके बारेमे कहै छथिन बाबा घरमे बड़ा परेशानी हइ बाबा कहै छथिन एहि दरबारमे अहाँ आ गेलियै हन कोइ कठिनाइ कोइ परेशानी नहि बाबाके दर्शन करू आशिर्वाद लिअ पूरा समाजके लोककेँ कहियौ मन्दिर अयथिन कोइ कठिनाइ कोनो तरहके दिक्कत नहि अहाँसभके होतै से बहुत ही अच्छा मन्दिर हइ अपना समस्तीपुरमे ई मन्दिर बहुत पुराना मन्दिर भी हइ पुराना मन्दिरके साथ साथ हर व्यक्तिकेँ ई मन्दिरके नामपर जे जित करियौ जे थनेशवर मन्दिर समस्तीपुरमे बहुत ही अच्छा मन्दिर छै